हा अग्रेजनि जे खिलाफ़ लड़ाई जे महिल महात्मा गांधी या ॿिया नेताऊं जे शुरू करण जो कुझु ॾाढा महत्वपूर्ण आंदोलन जे बारे में मूंखे ख़बर आहे जीअं कि नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन हिन तरह जा तमामु जेके बि घणेई आंदोलन थिया आहिनि उहे असांखे ॼाण आहे